औ आंनि धोरोमावहाय जयै हाबा मावनायखौ फोरोङो ज' जानानैहाय जोङो माब्रै जोंनि नखरावहाय गोजोननायखौ लाबोगोन बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव आरो बेजों लोगोसे हादरावहाय बेबादि जयैहाय गोजोननायखौ जोङो मारै गोजोन थासारि लाबोनो हागोन बेनि सोमोन्दैहाय आंनि धोरोमावहाय फोरोङो आरो बेखौहाय जोङो गोसो होसाबनानैहाय मावनाय जायो जों जेरैहाय ज' जानानैहाय जोङो सप्तायावहाय खनसे इसोरखौ गाबज्रिनानै जोङो खुलुमो बेयावहाय जोङो गोबांथार धोरोमनि बाथ्राफोर सोलोङो जे बाथ्राखौहाय लानानैहाय जोङो जोंनि जिवावहाय थुलुंगा मोनो आरो जोंनि नखरफ्राव जोङो बाहायनो हायो जोंनि जिउ खांनाय सलिनायावहाय जों बाहायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो रायजोनि थाखायहाय थुलुंगा मोननायजों गोबांथार खामानिखौ मावफुंनो हायो मानसिफोरनो हेफाजाब होनो गोसो जानाय गैयैफोरखौ नायनाय सोरनिबा दुखुवावहाय मदद होनाय बेजों लोगोसे बेमार आजारफोर जायोबा बिसोरखौहाय सहाय खालामनाय बेबादि खामानिफोरखौ जों धोरोमनिफ्रायहाय थुलुंगा मोननानैहाय जोङो मावफुंनो हायो रायजो राजाफोरनि थाखाय